हमारे यहाँ बस स्टैंड में आनंद एलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान है वहाँ से मैंने दस दिन पहले बोट की एक वॅाच खरीदी वो एक इस्मार्ट वाच थी मैंने इंटरनेट से रिव्यूज़ देखे रिव्यूज़ कम से कम मैंने दस या बीस देखें सारे लोगों ने कमेंट्स अच्छे अच्छे किए थे फिर मैंने दुकान में जाके प्लान बना दिया मुझे ये वॉच लेनी ही है मैंने ब्लैक कलर की वॉच खरीद ली जिसकी कीमत थी छत्तीस सौ रुपए फिर मैंने दस दिन बीस दिन उसे चलाया मैंने देखा कि उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है एक से दो दिन तक चल जाती थी मैंने देखा कि उसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है मैंने देखा कि उसका टच बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे से काम करता है मैं जहाँ भी वो वॉच पहन के जाता वो ब्लैक कलर की थी इसलिए बहुत अट्रैक्टिव थी लोग उसे बहुत पसंद करते मेरी मम्मी ने भी बोला कि बहुत अच्छी वॉच है कहाँ से ली है तुमने तुम अपने भाई को भी गिफ्ट कर दो मैंने कहा ठीक है मंगा दूँगा उसकाे भी बहुत ही अट्रैक्टिव वॉच है मेरे दोस्तों ने बोला मैंने मुझे भी लेनी है मैंने बोला ठीक है ले लो यहाँ से छत्तीस सौ रुपए की आएगी